दानि आथिखालनि थासारियाव गोबां सुबुंफोरनि एदभार्टाइसफोरनि सायाव आं बुंनो सान्दों आरो बिसोरनि लामाफोरनि थाखाय आं बुंनो सानो आथिखालाव रोंगौथियाबो बारा जाबाय आरो सुबुं सानखोआबोथ' बारा जाबाय बिदिनो जोंनो माबा मोनसे जोङो दिहुनोब्ला जोङो बेखौ जोङो एदबार्टाइस होनांगोन जुदि आङो सासे सिमेन्ट प्रदाक्ट खालामोब्ला सिमेन्टखौ आङो दिहुनोबा आङो बे सिमेन्टनि नामखौ आङो होनांगोन आरो सिमेन्टनि नामखौ होनांगोन कम्पानिनिखौबो ओमफ्राय एदभार्टाइसाव होनांगोन होनब्लासो आङो आंनि फिल्डखौ फोथारखौ आङो फेहेरनो हागोन माने एदबार्टाइस होयोब्ला गासैबो जायगायावनो मोननो हानाय जायो एबा मिथिनाय जायो जे बे जायगायावहाय बेबायदि सिमेन्ट मोनो होननानै आरो बेबायदि खम एबा बांसिन बेसेनावनो फाननानै होनाय गासैबो रेटफोरखौ बेवहाय मिनथिनो मोननाय जायो एदभार्टाइसआव दा जेसेबां एदभार्टाइस होगोन एसेबां माने दिहुन्थाइनि प्रदाक्टफोरनि लामाफोराबो माने गुवार जायो बेनिखायनो एदभार्टाइसमेनआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां होननानै आं सानो एदभार्टाइसफोरनि माखासे लामाफोरानो जाहैबाय माखासे जोङो एदभार्टाइसखौ माबोरै होनांगौ होनोब्ला जोङो ति भि नि गेजेरजोंबो जों एदभार्टाइस होनो हायो आरो बेजों लोगोसे वाट्सएपनि गेजेरजोंबो फेसबुकनि गेजेरजोंबो जों जेरैबो आरो रेडिय'फोरनि दारैबो जों निउसफोरनि दारैहाय जोङो मिथिहोनो हायो आरोखि आरो जोङो खुगाजों खुगा जेनेबा दर टु दर न' न' थांनानैबो जोङो मारकेटिं सिस्टेमावबो जोङो बेखौ मारकेटिं जोङो नै न' दर नैबे न'निफ्राय दाबसे न'निफ्राय गुबुन न'सिम जोङो थांनानै जों मिथिहोनो हायो आरोखि बेबो मोनसे जोंनि लामा जोङो माखासे एदभार्टाइसमेन्टनि सायाव बुंनो हागोन जे बे एदभारटाइसमेनफोरा माने ओरैबायदि जायो जेब्ला आङो एदभार्टाइसखौ होबाय होखांनायनि उनावहाय आङो आंनि सायाव बे प्रदाक्टखौ गोबांथार दिहुननायफोरखौहाय बायग्राफोरा गोबां मानसिफोरा फैनानै बायफैगोन होनब्ला आंनि जे आंनि जे माखासे मिथिनो मोनै फोर्स्ट टाइम जुदि सेथि सिगांनो जुदि आङो बेखौहाय एदभार्टाइस होनायावनो जुदि एथ'बां आङो जेनेबा आङो टु हान्द्रेदथा नैजौथा आङो सिमेन्ट दिहुनबाय बे नैजौथा सिमेन्टाव जुदि आङो मोननैसो न'आव थाबाय आरोखि गासैबो नांजोबबाय फाननो हाजोबबाय होनब्ला आङो माखासे बेबायदिनो आङो मोजां सिमेन्टखौ दिहुनोब्ला बेबायदि जायो होननानै आरो मोजां मोजां बेसेनाव आङो मोननो हायोब्ला बे दिहुननायनि सायाव आङो गोजोननाय मोनगोन आरोखि बेनिखायनो माखासे सोरजिलु गोहोफोराबो बाङो